हमारे इलाकों के छात्र स्कूलों में दौड़ लगाते हैं और हमारा आसपास जितने भी स्कूल है ये काफ़ी ज़्यादा विकसित है क्योंकि इनमें काफ़ी चीज़ें एक्टिविटीज़ वगैरह करवाई जाती है जैसे कि आप कोई भी अगर त्योहार होता है तो वहाँ पे त्योहार से जुड़ी हुई चीज़ें बच्चे से बनवाई जाती है ताकि बच्चे क्या हो एक्टिव रहे डेवलप हो उनका दिमाग बच्चों को स्कूल में दौड़ भी लगवाई जाएगी दौड़ लगाने का एक मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बच्चों के ये जीवन में अगर वो हर चीज में आगे रहे फिज़िकल ग्रोथ होना भी उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर वो दौड़ लगाते उससे क्या होता है कि उनकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा तेल का खााना खाते हो आपकी जो चर्बी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो तो इससे क्या होता है कि अगर आप दौड़ लगाओगे तो आपका जो फैट होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है फैट कम होने से आपकी आप जानते कि अगर आपका मोटापा कम रहेगा आप दौड़ लगाओगे तो आप कई काफ़ी बीमारियों से छुटकारा मिलता है दौड़ लगाना ना केवल बच्चों के लिए बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है क्योंकि अगर आप दौड़ लगा रहे हो तो आपको किसी भी ज़िम में ज़ाने की कोई भी अदर एक्टिव एक्सरसाइज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि एक दौड़ एक ऐसा एक्सरसाइज़ है जिसमें आपकी ना केवल पैर हाथ बल्कि पूरी बॉडी की एक्सरसाइज़ हो जाती है जो हर चीज़ में आपको मदद करता है तो हर स्कूलों में बच्चों को छात्र को दौड़ लगवाना चाहिए यहाँ तक कि हर किसी को दौड़ना चाहिए स्वास्थ्य के लिए अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज होती है